हलो

यस अच्छा कब लिया था आप ने

तो आप ले कर आना दो तीन हज़ार कम से कम अरे यार भाई साहब इतने में तो कोई भी इतने में गारेन्टी होती नहीं है पाँच सौ छः सौ में एक दो डेढ़ दो हज़ार से ही तो कम आता ही नहीं है ये नहीं नहीं भाई साहब ये आपको ग़लतफ़हमी हो गई होगी ये गारेन्टी नहीं होती यही डेढ़ साल एक डेढ़ हज़ार से कम तो आता ही नहीं है नहीं वो हो नहीं पाएगा क्यों नहीं हो पाएगा क्योंकि हर जगह आप चले जाना वहाँ पर भी दो पाँच सौ में कोई नहीं करता क्योंकि मुझे भी सब लोगों को देना पड़ता है ये लोग भी हैं बहुत लोग हैं कंपनी में ये भी सब लोग हैं उनको भी तो देना पड़ता है पाँच सौ सात सौ में तो वो कोई करेगा ही नहीं नो नो

ठीक है ठीक है तो आप आ जाना